औ औ आब' औ बे बे बे एसे दासान्दि खामानि मोना मोना जाथारनायखाय नोंनाव आब' क'क्राझारफ्राव माबाफोर खामानिफोर मोनगोन नामा सानदों आब'

आस्सा औ औ

सानसे बिदि गांसेयाव बेसेबांसो लाना लाखिनांगोनहाय दख'नाफोरखौ

माने बे जोमग्राफोरखौबो लांफा जाजोबखागोन ना गासैखौबो दख'ना जोमग्रा बेफोरखौ

औ अ बेखौनो सोंहरदोंमोन आं आब' औ दे औ दे